जय झूलेलाल दादा असांजे चरणनि सन में ॿारनि खे सिंधी बिल्कुलु न अचे थो उन जे करे ॿारनि खे सिंधी सेखारण लाइ करे कुझु मीडिया में समाचार में पिचर चालू कयो इन समाचार में बि सिंधी जी कुझु चर्चा कयो कीअं न जंहिंखे ॿारनि खे उत्साह थिए अने पिचर सीरियलू सभु चालू कयो की न ॿार ॾिसनि अने सिखनि की असांजी लैंग्वेज कहिड़ी आहे असांजा ॿार छा छा सिखी था सघनि छा छा नथा सिखी सघनि इन जे करे ॿारनि खे सिखण लाइ करे कुझु मीडिया कुझु ऐं न सभु सिखारण लाइ करे ॿारनि खे की चालू कयो की आहे न ॿार सिखी सघनि कुझु मंदरनि में ऐं उन भॻवाननि जा इन पाठ आहिनि की आहिनि गुरू जा आहिनि की ॿारनि खे बिल्कुलु अचनि ई नथा सिंधी भाषा ई नथी अचे त ॿार सिखनि इन जे करे ॿारनि खे सिखारण लाइ करे ऐं न तव्हां चालू कयो मीडिया में समाचारनि में सभिनी में यूट्यूब चैनलुनि में बि ऐं इन सिंधियुनि जो कुझु बि अचे अहिड़ो नथो त ॿार सिंधी समाज में यूट्यूब में बि चालू करायो त ॿार कुझु सीरियलूं ॾिसनि सिंधियुनि जूं पिचर ॾिसनि त ॿारनि खे कुझु नॉलेज अचे त ॿार कुझु पंहिंजी सिंधी समाज खे अॻियां वधाइण लाइ करे ॿार ख़ुदि बि अॻियां अचनि अने ॿार ख़ुदि बि सिखारे सघनि अहिड़ो सभु ॿारनि खे सिखारण लाइ करे कुझु चालू कयो तव्हां की ॿार सिखनि उन जे करे पोइ पंहिंजा जेका त्योहार आहिनि त्योहारनि में सभु थियनि थियूं अ खाइण पीअण जूं वस्तू आहिनि जेकियूं थियनि थियूं हो बि ॿारनि खे अचनि नथियूं की कहिड़ी विधियूं हलनि थियूं सात माथ में कहिड़ी विधि थी थिए त्योहारनि में अ पंहिंजा सिंधियुनि जा कीअं हलनि था मंदर में कीअं पाठु पूजा करिणी आहिनि बिल्कुलु ॿारनि खे कुझु अचे नथो इन करे ॿारनि खे सिखारण लाइ करे तव्हांखे ॿारनि खे सभु सिखारिणो आहे हिन करे यूट्यूब में बि तव्हां पिचर आहिनि सीरियलूं आहिनि सभु चालू कयो ॿियो छा चवां पई की आहे न तव्हां ॿारनि खे